आं गस्लाखौ बायदों गांसे ओमफ्राय बिरात मोजां मोन्दों आङो बे गस्लाखौ बिरात सुन्दर मोन्दों आं बेखौनो लाबाय थायो दाबो गानगासिनोबो दङ आङो